मैक्सीमम डोगरी फिल्मां मिकी बड़ियां स्हेई लगदियां डोगरी गाने सुनने मिकी बड़े स्हेई लगदे ज्यादातर अ'ऊं मतलब सुनने दा टाइम ते कुत्थै लगदा असेंगी पर जेहका बी टाइम लगदा कुतै इंजाय करने आस्तै डोगरी गाने दा डांस बी बड़ा स्हेई होंदा कन्नै डोगरी गाने डोगरी गाने दा डांस बी बड़ा स्हेई होंदा ते सुनने दा जियां बड़ा मजा आंदा इयां साढ़े ज 'म्मू दे लोकें इयां डोगरी इयां साढ़ी इयां मातृभाषा स्हाड़ी मदर टंग ऐ हुन असेंगी ओहदे बारे च इयां सुनना ते ओहदे बारे च बोलना ते ओह्दे बारे च गाने गाना ओह्दे बारे च नच्चना ओह्दे बारे च फिल्मां दिक्खनियां ओह्दे बारे च कोई गाने कुसे गी सुनने असेंगी मतलब की इन्नी खुशी होंदी की जेल्ले स्हाड़ा कोई डोगरी गाना रलीज हुंदा जां कोई इन्ना इन्नियां खुशी असेंगी हिंदी गाने दी नी होंदी कोई पंजाबी गाने दी नी हुंदी जिन्नी खुशी स्हाड़े डोगरी गाने दी हुंदी मिकी चमन लैहरी दा गाना चमन लैहरी ऐ जेड़ा सिंगर मिगी नोआड़े गाने बड़े स्हेई लगदे मतलब आउं उंदा गाना इन्ना ओह् करनी इन्ना ओह् करनी की मतलब उन्दा गाना इन्ना इन्ना होंदा कि सनाई नी सकनी ऐं अऊं उन्दे गाने अपने आप गी जेल्लै उं'दे गाने लगदे ते अपने आप जि'यां उं'दा काला काला कोट काला काला कोट मेरे दर्जी उं'दा गाना बड़ा स्हेई ऐ इन्ना फेमस गाना उं'दा कि मतलब होर ते दूरै दी गल्ल ऐ जियां बुड्डियां उ'नें बी एह्के गाने पर नच्चना स्टार्ट करी उड़ेया जेहकियां कदें हलदियां बी नेहियां कुर्सी परा खट्टा परा कुतै हल्लना नी उनें ते एह् गाना सुनियै साढ़ा डोगरी बिच जित्थै बी गाना लाओ काला काला कोट लाओ डोगरिएं दे गाने लाओ ओह्के गाने लाओ ओह्के गाने इन्ने सुनने दा ओह् नी ऐ जिन्ने साढ़े इत्थै जम्मू डोगरी ऐ साढ़े घरा बिच सारे मैक्सीमम डोगरी गाने गै सुनदे अ'ऊं ते डोगरी गै सुनदी पैहली गल्ल ते टाइम नी लगदा कुतै पढ़ना पुढ़ना हुंदा जां होर बी बथ्हेरे कम्म होंदे तां जिन्ना बी कम्म होंदे तां थुआढ़ा कुतै गाने सुनने दा मन करी जाग चमन लैहरी दे गाने गै सुनेओ डोगरी गाने गै सुने ते एह् डोगरी फिल्मां डोगरी फिल्मां ते मैं बड़ियां घट्ट दिक्खियां डोगरी फिल्मां कुत्थै दिक्खनियां इन्ना पता गै नी डोगरी फिल्में दा गाने जेहके रिलीज होंदे गाने बड़े सुननी अ'ऊं डोगरी ते उंदी गै इंजाय करनी डोगरी गाने बिच गै फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर मेरा चमन लैहरी ऐ ओहदे गाने मिकी बड़े स्हेई लगदे ओह् होर बी हैन तिन्न चार वा इन्ने उंदे नी लगदे जिन्ने मिगी चमन लैहरी दे गाने शैल लगदे होर बी डोगरी गाने हुन साढ़े घरै बिच सारी फैमली गै जिल्लै सारे किट्ठे होंदे ते सारे डोगरी पर सारे पार्टिसिपेट सारे इंजाय करदे मतलब कि डोगरी जित्थै बोलदे होन उत्थै गै ज्यादा दिखदे दुखदे साढ़े इन्नियां फिल्मां आनी न्यूज दिखदे एह् किश बी नी ऐ जेह्ड़़ी डोगरी भाषा ते साढ़ी इयां मातृभाषा साढ़ी मां दी माऊ दी भाषा एह् अस इसी बड़ा बिना मतलब अटकी उटकिए बोलने आं अस साढ़े इत्थै मतलब गाने नै अस इयां बिंदास होइयेै बोलने आं अस इयां नच्चने तां इयां बड़े खुल्लिये नच्चने एहदे उप्पर होर साढ़े इक एह् सिंगर न इन्ना ओह्के सिंगर इन्ने अच्छे नी लगदे जिन्ने इयां डोगरी सिंगर अपने इयां सौह्ने आ भाई डोगरी बी कोई गा दा डोगररिया पर बी कोई गाने बना दा मिगी इ'यां डोगरी गाने बड़े स्हेई लगदे डोगरी डोगरी गाने दा केह् हुंदा ऐ की इ'यां मिकी अपने जम्मू दा इ'यां इयां लगदा कि नां मेरा रोशन होआ दा मेरा जम्मू दा इयां इयां जान लगदा मिकी इयां जान फील होंदा